असांजे हिते पर्यटन स्थल में हिकु लोथल आहे कच्छ जो रण आहे आशापुरा माता जी जो मढ़ मोगल धाम ही सभु जॻहयूं आहिनि सभिनी खां वधारे मुश्किल जो सामिनो कयो अथऊं हेॾा सारा माण्हू घुमण अचनि था उन्हनि जे लाइ रहण जी व्यवस्था थोरी सुठी हुजिणी खपे जीअं की धर्मशाला हुजिणी खपे हाणे हितां खां हलिबो गांधीधाम खां था निकिरूं ने मो माता जे मढ़ वञू त हुते रहण जी धर्मशालाऊं ॾाढियूं हिकु ॿ ज आहिनि ख़ाली घटि ज आहिनि त हेॾा सारा माण्हू रहनि किथे रोटी पाणी जी सुविधा रहण जी सुविधा चांहि नास्ते जी सुविधा बाथरूम वग़ैरह जी सुविधा थोरियूं घटि आहिनि त उहो रस्तनि में बि हुजिणियूं खपेनि रस्तनि में ख़ाली झंगल विस्तार आहे हुते केर बि बाथरूम वग़ैरह वञी नथो सघे हिन खां पोइ ॿियो आहे कच्छ जो रण हुते बि ॾाढो सीउ पवंदो आहे अन सीउ वधारे हुजण करे धर्मशालाऊं जो हुजण हॉटलुनि जो हुजण ॾाढो ज़रूरी आहे उते केम्प लॻाए माण्हू रहंदा आहिनि त ॾाढो राति जो सीउ पवंदो आहे त उन्हनि खे बि मुश्केली जो सामिनो करिणो पवंदो आहे कच्छ जो वातावरण अहिड़ो आहे जेको ॾींहं में गर्मी ऐं राति जो अचानकि सां फुल थधि थी वेंदी आहे त इहो जेको मौसम जो बदिलाउ आहे इनकरे माण्हू बीमार बि चङा पवंदा आहिनि हिन खां पोइ परिवहन जे लाइ हितां खां राजकोट खे जोड़ण वारी कोई ट्रेन बि कोने त ट्रेन जी जेकी सहूलियत आहे उहा बि मिलिणी खपे